اب میں نے جو اپنا سب سے پہلا پروڈکٹ خریدا تھا وہ تھا ایم آئی کا فون تھا ایک اس فون کی اسٹوریج چار چونسٹھ تھی اور کافی وائیڈ اسکرین تھی اس کی اور بہت ہی پتلا فون تھا وہ اور اس فون میں سب سے اچھی خاص بات یہ تھی کہ وہ فون کبھی ہینگ نہیں ہوتا تھا اور میں کتنا بھی یوز کر رہا ہوں اس کو کچھ بھی کر رہا ہوں کیمرہ یوز کر رہا ہوں اس کا تو وہ ہینگ نہیں ہوتا تھا اور دوسری بات وہ فون زیادہ مہنگا نہیں تھا دس ہزار روپے کے کے بجٹ میں تھا لیکن اس کی جو کیمرو کی کوالیٹی تھی اس کی جو کیمرہ کی کوالیٹی ہے وہ بہت اچھی تھی اور اس سے فوٹوز بہت ہی خوبصورت آیا کرتے تھے اور وہ فون تقریباً میں نے چار سال یوز کیا مجھے لائف میں سب سے زیادہ لمبا چلنے والا فون تھا وہ اور بیٹری بیک اپ بھی کمال تھا اس کا مطلب وہ فون پوری طریقے سے پوری طریقے سے ہر طرح سے کھرا اترتا تھا اپنے ہر ہر اس پر جو بھی اس کی خصوصیات تھیں اس میں وہ کھرا اترتا تھا تو وہ بیسٹ فون تھا بالکل ایک دم تو اس سے اس سے اچھا فون میرے پاس ابھی کوئی آیا نہیں ہے ابھی میں نے دوسرا فون لیا ہے لیکن وہ فون ابھی تک میری نظر میں سب سے بہترین تھا